भोंवप म्हळें म्हणजे म्हाका खूब खोशी जाता सगळ्याकूंच आवडटा भोंवपाक आनी आमच्या गोंयांत भोंवळ्यो करपी सारक्यो खूब सुवात्यो आसात आतां पळयात पयली गजाल सांगता हांव तुमकां ती गोंयातल्यो दर्या वेळो आमच्या गोंयांत अश्यो बऱ्यो बऱ्यो दर्या आसा दाणाठक कळंगूट बागा हरमल कोलवाळें दर्यावेळार वतकच एक वेगळोच तुका आनंद तुका मेळटा हांव खूब फावटीं कळंगूटच्या दर्यावेळेर वतां कारण कळंगूटी म्हज्या आईचें घर आनी म्हाका खूब वेळा वचपाक मेळटा कळंगूटी आनी हांव वतां वता तेन्ना थंयच्या त्या किनाऱ्याचेर म्हणजे दर्यावेळेचेर वाळून बसपाक न्हय बसपाचें आनी पळयत रावपाचें दर्याचीं ल्हारां दर्यांत चलतात त्यो होडयो मा नुस्तें पागपाक वयता ते कोळी आनी सगळ्यांत बरी गजाल म्हणजे सांच्या वेळार जो सुर्य मावळता सुर्यास्त जाता न्ही ती सुर्यास्ताची शोभा पळोवपाक थंयसर खूब सुंदर खूब आवडटा सारको सूर्य उदकाक तेंकलां असो दिसता आनी सगळें मळब तिकडचे सगळें तांबडें तांबडें जाल्लें आसता आनी त्या वेळार कितलेशेच लोक फोटो घेतात सुर्य हातान धरून आनी कितले कितलेशेच कितलेशेच लोक दर्याचेर न्हांवपाक येता आतां मे म्हयन्यांत तर दर्याचें उदक न्हांवप म्हणजे वखद अशें समजता ल्हान व्हडली म्हातारी कोतारी सगळो लोक दर्याचेर न्हातात आनी एक दीस न्हय आमच्या गोयांतलो लोक तर पांच पांच दीस न्हाता कारण तें वखद अशें म्हणून समजता आनी येता आसतना जेवणा बिवणा घेवून येवून थंयसर भरपूर मजा करता हे जाले आमचे गोंयकार खबर आसा दर्याचेर कशें न्हांवप पण दुसरी गोश्ठ म्हणजे भायल्या टुरीस्टांकूय दर्याचेर येवपाक खूब आवडटा येता पण दर्या थोड्या पर्यटकांनी दर्या पळोवंक नासता तांच्यानी आनी दर्या पळोवन तें उदक पळोवन इतलें पिशें जाता की धांवत सुट्टा आनी अशें धांवता ते अशें खेळटा अशे उदकांत हें करता केन्ना केन्ना एक व्हडलें ल्हार येता तांकां कळना कोणांक पेंवपाक खबर आसना आनी ते बुडटात तेन्ना मात्र खूब वायट दिसता आमच्या दर्यार तांकां सेफागर्ड थंयसर दवरलेले आसता ते खूब प्रयत्न करतात खूबशा पर्यटकांक ते दवरल्या म्हणून तांच्यानी वाचयल्या सुद्दां आनी ते सांगता की ह्याच वेळार ते दर्यान देंवपाक दिता मागीर सांजेचीं स साडे स जाली न्हय म्हणटकूच भरती आसता केन्ना केन्ना दर्याक मागीर ते तांकां वयर काडटात पण दर्यार म्हाका खूब आवडटा वारो झणझणीत मारता थंयसर आनी मोकळी हवा ह्या कळंगूटी गेल्यार ह्या पोताकच्यान कळंगूट बागा तें कळंगूट कांदोळी शिकेरी पर्यंत तूं चलत राव चलपाचो वेयाम सुद्दां दर्या वेळार एक खूब बरो जाता म्हण हांव खूब वेळां दर्याचेर वतां दुसरे म्हणजे आमच्या गोंयांत पळोवपा सारकीं देवळां खूब आसा म्हाका देवळांनी वचपाक खूब आवडटा आमच्या म्हापशानूच पळयत जाल्यार बोडगेश्वराचें देवूळ सातेरीचें देवूळ साईबाबाचें देवूळ मागीर आमच्या म्हाड्डोळा माड्डोळ मंगेशी फार्तप्यां हीं देवळां फेमस आमच्या गोंयांत आनी खूबशे लोक ह्या देवळांनी वर्सांतल्यान एकदां तरी भेट दिताच थंयसर देवळांतले जेवण म्हणजे प्रसाद खावन आमी सदांच तृप्त जाता देवळांतलें वातावरण जेन्ना तूं बसतां थंयसर एक मंत्र लायिल्लो आसता त्या मंत्र आयकतना बी सारको देवाशी एकरूप जाता आनी तुजें सगळें कितें आसा दुख बी तुजें विसरतां आनी बरे तरेन देवळांतल्यान मागीर भायर सरता देवळाच्या सायडीक सायडीचो परीसर आसा आसता तातूंत एकादी तळी बी आसता तळयेंत ती फुल्लेली तांबडी धवी कमळां पळोवन तर कितलेंच बरें दिसता ताच्या नंतर म्हाका आवडटा ते कुळागरां गोंव्यातली कुळाघरां पळोवपाक खूब आवडटा त्या कुळाघरान भोंवपाकूय आवडटा सद्या गरमेचे दीस पण तूं जर कुळाघरांत वच वचशीत न्हय थंयसर थंड गारवो तुका मेळटलो थंयसर तान लागल्यार भूक लागल्यार सगळ्यो जे फळां पीक येता न्हंय थंय कुळाघरांत ते तुजें तान भूक न्हिवयता थंय आतां तुका आडसरां काडून खावपाक मेळटा मागीर केळी अननसां सुपाऱ्यो थंयसर मेळटा कितल्या लोकांचो वेवसाय आसा कुळाघरांतल्यो सुपाऱ्यो काडून त्यो सुकोवप विकप तशेंच केळी नाल्ल आपल्या आमच्या गोंयातल्या लोकांक खूब कुळाघरांतल्यान वेवसाय मेळटा ताज्या नंतर डोंगर डोंगराचेर उगड्यां डोंगराचेर खूब झाडां आसता पणसाची आंब्याची आनी थंयसर मेळटा तो म्हणजे रानमेवा काण्णां चुन्नां जांबळां भिण्णां आमी ल्हान आसताना आम सुट्टी पडली रे पडली आमी दोंगराचेर वताली सगली फ्रेंड्स मेळून आनी कितलें थंयसर खाताली आमी पणस तर काडून पणसाचे पणस कापे पणस रसाळ पणस सगळीं ताव मारताली हाचेर मागीर काजू सगळें आमकां फुकट मेळटालें पण आतां ह्योच जर वस्तू जाय जाल्यार आमकां बाजारांतल्यान हाडच्यो पडटा बाजारांतल्यान हाडप वेगळें आनी खावप थंयच्या थंयसर खावप सगळ्यांनी आजूनी म्हाका ते दीस आठवता आमी सगळी भुरगीं कशी खाताली थंयसर ती आनी दुसरी आनी नदी आमच्या गोव्यान खूबश्यो नदयो अश्यो आसा की त्या नदयांचेरूय जावं वचून थंयसर पेंवपाक नदयानी बरें केन्ना केन्ना खुबे तिसऱ्यो मेळटा सो अशें आमच्या गोंयांत भोंवपा सारके भोंवडें करपा सारके खूबश्यो सुवात्यो आसा आनी म्हाका सगळ्याक थंय वचून वचपाक आवडटा